जय झूलेलाल जी मूंखे हिन ग अ गेम रमण में हिकु अंताक्षरी वणंदी आहे त अंताक्षरी में भई पंहिंजा मिट माइट भेनरूं यार दोस्त सभु वेठां हुजूं गॾु ॿ टीमूं फाड़ियऊं अने साम्हूं वारो पहिरां चऐ पोइ पाण खे चवणो पए हिनमें वरी असां ईअं रमंदा आहियूं ख फ टेलीविज़न जा आहिनि सॉन्ग उहे न ॻायूं भॼननि जी अंताक्षरी रमंदा आहियूं मन हिक झूलेलाल ते भॼन अचे हिक वरी साईं वासुराम ते भॼन अचे इहे भॼननि जी अंताक्षरी रमंदा आहियूं मन इहे भॼन बि ॻावाइजनि अन हिन बहाने भॻवान जो नालो बि जपजी वञे अन भॻवान खे यादि बि कयऊं पंज ॾह मिनट जेतिरो वेही करे फ्री वेहूं त हुन हुन जी ॻिलाऊं कयूं हिन तंहिंखां त ईअं अंताक्षरी रमणु सुठी न मन मुंहिंजी अंताक्षरी फेवरेट खेल आहे ऐ ॿियो रमंदा आहियूं संगीत कुर्सी संगीत कुर्सी में ॾह ॼणा हू ॾह कुर्सी रखूं पोइ हिनमें ॿारहं ॼणा ॿीहारियूं पोइ हिकु हिकु आउट थींदो वञे पोइ हिकु हिकु कुर्सी घटिजंदी वञे हिकु हिकु कुर्सी घटिजंदी वञे हीअं कंदे कंदे छल विनर त मां थी थियां जॾहिं बि रमऊं सोसायटी में रमऊं कि होलीअ जी रांदि में रमंदा आहियूं असां भई होलीअ जी लेडीज़ रांदि रमंदा आहियूं तॾहिं संगीत कुर्सी खां शुरूआति कंदा आहियूं पर विनर मूंखे ईच थियण हुजे न त मज़ा न अचे